पालतू जानवर तऽ पहिले गाइए भैँस ईसब पालैत रहलै तब ओकरा बाद अब तऽ कुत्तो पालै लगलै आदमीसब लेकिन कुत्ताके पालके कि फाइदा कोइ फाइदा कोइ फाइदा नहि तऽ हम ईहे सबके लेल फेर हमसब भैँसी पाललिए भैँसीके पालके सबसँ पहिले तऽ हमसब उठिकऽ एक बोरा घास लऽ अबै छियै तऽ भैँसीके खिला दै छिए खिलैलाके बाद नहला दै छिए तऽ फेर घास करै हमसब जाइ छिए घास करिके तब हमसब फेर नहाके फेर घास खियाबै छिए भैँसीके भैँसीके घास खिलैलाके बाद तब फेर हमसब भरि दिनमे भैँसीके दू बार नहबै छिए एगो हम गाइओ रखले छिए गाइओके नहाके बकरी सबके भी पालै छिए हम पललासँ बहुत फाइदा होइ छै हमसब रोजी रोटी हमरसबके बुझू तऽ गाइए भैँसी बकरी आओर बहुत नीक लागै छै गाइए भैँसीसी पालके पललासँ बहुत घरमे दूध लइका फइका भैँसीके दूध खा नहि सकै छै दूध भी बहुत नीक लागै छै बकरीके दूध जनमके जइसे लड़का लै छै तऽ बकरीके दूधो पिलबै छिए तऽ बहुत ओहो बहुत अच्छा रहै छलैए पिआबैके लेल